हँ एक बारि हमरा जे छै एक बहुत ही अलग नृत्य सिखएके मौका मिलल मिललए जेनाकि अहाँकेँ कथक भए गेल हमर एक दोस्त रहए जकराकि कथक आबैत रहए तऽ ओ हमरा कहलकै कि हँ हम तोरा सिखाए देबहुँ कथक लेकिन जे छै ओ हमरा लए काफी अलग रहए जेना ओकर नृत्य ही एक अलग है ओकर एक एक जे होइत छै डान्स करएके तरिका शैली सभ किछु अलग रहए तऽ ओ हमरा जे छै हमर जे होइ छै अपना एक जेना हमरा अलग ही अनुभव देलकै अलग चीज सिखैलकै ओ बहुत अलग अनुभव रहलै हमरा लेल ई बाँकि एक नया चीज सिखनाइके मिलले जेकि नया चीज सिखएमे हमेशा अच्छा लागैत छैओ हमरा बहुत जादा हमरो आत्मविश्वासके बढ़ेलकै हमरा अलग अलग चीज सिखए लए ई प्रेरित करलकै सँ बहुत अच्छा अनुभव रहलै हमरो ई सिखए लए ई आ ठीक छै